ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک سو گیارہ دو لاکھ بارہ ہزار دو سو بارہ چار لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو تیرہ بارہ ہزار دو سو چوبیس پندرہ ہزار تین سو پچیس